जोंनि जायगायावथ' ना हमग्राफोरा बर' हारिनिबो दङ गुबुन हारि मुसलिम फोरबो दङ बेंगलिफोरबो दङ बिहारिफोरबो दङ सब

जेनबा जोंनि जायगायाव बिसोरो मोजाङैनो रुजु रुमुयै मिलायलायनानै गावबा गाव मिलायलायनानै थायो आरो बिसोरो माने बाजार गलाफोरावबो माने रुजु रुमुयैनो गावसोरनि गलाफोरखौ माने मिलायलायनानै गावजों गाव मिलायलायनानैनो रानलायनानै लायो आरो ना हमग्रा हारिफोरा फालिनाय फोरबोवा जेरै जों बर'फोराथ' जों मा फालियो गिबियावनो बैसागु फालियो मागो दमासि फालियो आरो बांगालफोरा जों बांगालफोरा बिदिनो बा मुसलमानफोरा बाङालिफोरा मुसलमानफोरा फालियो इद फालियो बरदिनखौथ' ख्रिष्टान फोरासो फालियो सरि